हम एनाहैते चिड़ैसॅॅं हम परचित छी हमरा आँगनमे चिड़ै आबै छै कौआ आबै छै मैना आबै छै ओहिसॅं बहुत खुश रहय छै हमर बाल बच्चा खेलै छै ओकरा दाना दै छी कौआ आबै छै मैना बगरो सुग्गा बगुला की कहै छै कबूत्तर आओर ओकरा पानि दाना दै छियै धिया पूता खेलै छै लाठी लए कऽ चोकलेट बिस्कुट दैत रहल धिया पूता खेललक कौआके मैनाके सुग्गाके मुर्गाके मुर्गीके बगरोके कबूत्तरके आओर की कहै छै अथी कबूत्तरके मुर्गाके मुर्गीके आओर अथी मैनाके ओकरा पिनि देलहुॅं खेलल धिया पूता खाना रोटी देलहुॅं भात देलहुॅं खैललक धिया पूता मारलक खेललक आओर की कहै छै ओकरा बढ़िऑं सॅं सेवा करै छै